सबसँ प्रथम हम ई बतबै लए चाहब कि हमर जे पसन्दीदा खेल ओ क्रिकेट यऽ क्रिकेट अछि आओर क्रिकेट हम बचपन से ही खेलाइत रहौ ओहिमे कमेन्ट्री भी करैत रहौ इंग्लिशमे कमेन्ट्री करैत रहौ आओर हमरा खेलेमे देखैमे सभ कुछ करै में इम्पायरिंग करैमे बड़ा आनन्द आबैत रहै ओहि लए कऽ ई हमर पसन्दीदा खेल छी आओर हमरा बड़ा नीक लागैया ई कियाकि एहिमे की छै कि बहुत तरहके ने खुद आपन अपन इन्सानके चाहत होइ छै कोन खेल ओकर प्रिय छै कोन खेल नहि प्रिय छै जाहिमे ओकरा आनन्द लागि गेलै जाहिमे ओकरा दिल लागि गेलै हँ तऽ वएह खेल ओकरा लिए अच्छा भऽ जाइ छै बस इएह कारण छै कि ई हमरा ई खेल बहुत पसन्द अछि आओर